وعلیکم سلام و رحمتہ اللہ و برکاتہ خیریت سے ہیں جناب یس سر میں لینڈ ب روکر بات کر رہا ہوں بتائیں کیا مسئلہ درپیش ہے یس ہاں در اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہر طرح کی زمینیں موجود ہیں مثال کے طور پر کچھ ایسی زمینیں ہیں جو علاقوں سے دور ہیں اور آبادی آبادی سے دور ہیں اور کچھ زمینیں ایسی ہے جو آبادی کے اندر ہے اور کوئی شہری کہیں ایسا ہے جہاں شہری ماحول ہے تو ہر طرح ہر جگہ کے حساب سے قیمت ہوتی ہے آبادیوں میں رہ جو عمارت ملتی ہے اور جو زمین ملتی ہے اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے اور جو دیہی علاقوں میں ملتی ہے اس کی قیمت بہت کم ہوتی ہے اس کے مقابلے میں آپ بتائیں آپ کو کہاں زمین چاہیے کس طرح کی چاہیے کتنے گز چاہیے بتا سکتا ہوں آپ کو اس کی کیا قیمت ہو گی یس اس کی قیمت یہ زمین آپ تقریباً دس لاکھ تک میں مل جاتی ہے لیکن ہم آپ کو انشاء اللہ نو لاکھ تک میں یہ زمین دے دیں گے ہاں بتا سکتا ہوں آپ بتائیں کتنی زمین چاہیے سو گز سو گز زمین کی قیمت اس علاقے میں تقریباً سات آٹھ لاکھ روپیے میں مل جائے گی وہاں آپ کی مرضی ہے آپ جتنی منزل عمارت بنانا چاہے زمین مل جائے گی آپ اس پر دوکان آسانی کے ساتھ کھول سکیں گے اور پھر دوکان اگر آپ کا مقصود دوکان ہے تو آپ کو انشاء اللہ اس میں کسی طریقے کی کوئی دقت پیش نہیں آئے گی ہاں بہت ساری دوکانیں ہیں بہت ساری دوکانیں ہیں وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر عام طور پر دوکانیں ہی دوکانیں ہیں اور ہم لوگ مارکیٹ کے لیے آتے ہیں آپ آ کر کے انشاء اللہ ہم سے آفس میں رابطہ کریں ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ ساری ڈیٹیلس بتائیں گے نہیں انشاء اللہ کسی طریقے کی کوئی پروبلم نہیں ہوگی باقی جو تفصیلات ہیں انشاء اللہ ہم آپ کو آفس میں بتائیں گے آپ آئیں کسی وقت یس یس یس وعلیکم السلام و رحمتہ اللہ